हाइक करने के लिए या घूमने के लिए मेरे काफ़ी पसंदीदा स्थान हैं जैसे पहाड़ जंगल समुद्र तट या बर्फीले पहाड़ घने जंगल आदि मेरे अच्छे स्थान हैं जिन्हें मैं पसंद करता हूँ मैं अक्सर मेरे मित्रों के साथ मेरे दोस्तों के साथ जंगलों में या समुंद्र तटों पर घूमने जाते हैं एक बार हम गर्मियों की छुट्टियों में बर्फीले पहाड़ों में और घने जंगलों में मेरे दोस्तों के साथ टूर पर घूमने के लिए गए थे और जब हम पहाड़ों पर घूम रहे थे तो हमने सूर्यास्त होते देखा और हम उस उस समय उस मंजर को देखकर काफ़ी आनंदित हुए मुझे घूमना बहुत पसंद है और मैं अक्सर मेरे दोस्तों के साथ अच्छे अच्छे लोकेसनों पर घूमने जाता हूँ और बीडियो सूट करता हूँ और हम अपने साथ एक केमरा रखते हैं और हम अच्छे अच्छे जगहों पर जैसे पहाड़ों पर समुद्री तटों पर घने जंगलों पर बर्फीले पहाड़ों पर आदि जगहों पर घूमने जाते हें और वहाँ की लोकेसन सूट करते हैं बीडियो बनाते हें रील्स बनाते हैं और मुझे घूमना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मैं ज़्यादातर अपने मित्रों के साथ अपने घरवालों के साथ अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छी अच्छी जगह पर अच्छे अच्छे तीर्थ स्थानों पर घूमने जाता हूँ जैसे मथुरा वृंदावन कैला देवी न्यूयॉर्क म्यांमार आदि स्थानों पर घूमने जाता हूँ चेन्नई गोआ लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर आदि कहीं घूमने योग्य अच्छे स्थान हैं और मैं उन स्थानों पर अक्सर घूमने के लिए जाता रहता हूँ और मैं अपने मित्रों के साथ घूमने जाता हूँ और काफ़ी हम अपने मित्रों के साथ घूमने जाते हैं और काफ़ी मजे लेते हैं